ہلو سر میں نے آپ کے سو روم سے ایک ٹاٹا نینو لی تھی اس کے ٹائر میں اس کے ٹائر ایک ٹائر چینج کرانا مطلب ٹائر چینج کرانا چاہتا ہوں دونوں ٹائر چینج کرانا چاہتا ہوں آگے کے تو کتنا خرچہ آئے گا اگر سر میں چاروں چینج کراؤں تو کوئی ڈسکاؤنٹ ملے گا اوک اچھا سر اور یہ مطلب ہمارے جو ٹائر پرانے ٹائر نکلیں گے ان کو واپس دیا جائے گا کہ آپ ہی رکھ لیں گے ان کو

ایک ٹائر کتنے کا ہے سر اور دو ٹائر اور کوئی آفر ہے اس کے اندر سر میں میں آپ کے پاس گاڑی کب چھوڑ دوں ٹھیک ہے سر ٹھیک ٹھیک ٹھیک سر ٹھیک ٹھیک ہے اوکے سر